मूंखे सिंधी गाना संगीत गीत ग़ज़लूं ॾाढा वणंदा आहिनि मां रोज़ु हुननि खे ॿुधंदी आहियां जीअं त असांजो मशहूरु मास्टर चंद्र जा हिकिड़ो मशहूरु गानो आहे रुठा ही रहनि पर हुजनि हयाती भली पया विढ़नि पर हुजनि हयाती ओ मुंहिंजा सुहिणा ओ मुंहिंजा डोलिया ओ मुंहिंजा राणा अहिड़ा तरीक़े जा गीत त मूंखे ॾाढा वणंदा आहिनि मां रोज़ु ॿुधंदी आं ऐं गीत भग॒वाननि जा गुरुअनि जा रोज़ु ॿुधंदी आं खाधो रधणु महिल मां हीअं ॿुधंदी आहियां हिन सां आसि पासि में माहौल बि ॾाढो सुठो थी वेंदो आहे मूंखे सिंधी संगीत भज॒न ॾाढा वणंदा आहिनि